सेयल भाॼी साई भाॼी बिह पटाटा बिह बसरनि पिया दाल पकवान मटर पनीर भुॻा चांवर सिङियूं फ़ुल्को फ़ूल पताशा सुवांजिरे जा गुल कढ़ी चांवर कोकी लोलो टिक्की पुलाव सयूं पटाटा तूरियूं सुवांजिरे जो रायतो मेथी पटाटा